ہاں بھائی ہیلو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کیا کہتے ہیں سوری آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم کو کوئی وجہ سے کام سے آپ کو جس جگہ کا ایڈریس دیا گیا تھا نا اس جگہ سے ایڈریس ہٹ کر میں تھوڑا سا کاکوری سائڈ پہ آ گیا ہوں آپ پلیز وہاں پر آ جائیے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ میں کوئی ارجینٹ کام کی وجہ سے آ گیا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا اور جو آپ کا ہوا ہوگا وہ بھی دے دیا جائے گا تو غلطی ہو گئی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں اور تھوڑا ارجینٹ تھا اس لیے تو آپ آئیں گے نا بھائی اگر آ جائیں تو زیادہ آپ کا احسان بھی ہوگا آپ کا شکریہ بھی ادا ہوگا اور پھر جو بھی آپ کا معاوضہ بنتا ہے تو آپ کو دے دیا جائے گا کیونکہ یہ ارجینٹ تھا اسی لیے

آپ کو ہم لوکیشن بھیجے دے رہے ہیں کاکوری درگا گنج اس جگہ پہ ایڈریس ہے درگا گنچ چوراہے پہ آنا ہے آپ کو بالکل سامنے ہی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے وہیں پہ مطلب کہ آنا ہے درگا گنج جیسے ہی آپ چوراہے پہ پہنچیں گے ویسے جسٹ ہم سامنے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے